हांव राजधान एक्सप्रेसांतल्यान केरळ गेल्लो भोंवपाक फॅमिली वांगडा तेन्ना सावंतवाडीच्यान आमी ट्रेन बोर्ड केल्ली थ्री टायर एसी आनी तिरुअनंथपुरम् आमी देंवललीं आनी ट्रेनीचो एक्सपिरियन्स बेश्ट आसलो मजा येयली प्रत्येक पांच पांच चार चार वरांनी ट्रेनीचे कामगार जे आसले ते कोच साफ करपाक येताले आनी एसी फूल थंड आसली आनी सगळें आमकां न्हिदपाक बी सगळें चादरी बिदरी उशें दिल्ललें ट्रेनीन एकश्ट्रा जाय आल्या एकश्ट्राय मेळटालें आनी दनपार आनी राती दोनूय टायमार जेवण दिल्ललें आनी मदीं चायेच्या टायमार चा बिस्कीट आनी मागीर जेवच्या पयलीं सूप दिल्ले टॉमॅटो सूप सगळें बेश्ट आसलें राती न्हिदतानाय कांय प्रॉबलम नासलो फूल आनी प्रत्येक कोच आसता ताका एक गार्ड आसलो मागीर तो सॅक्युरिटी कसो ताजोय कांय त्रास जावंक ना आनी बरें पडलें सेफ उरल्ल आमी भितर आणी वॉशरूम बी आसले ते सगळे साफ आसले आनी ट्रॅक बी सगळें आतां बायो टॉयलेट आसल्या खातीर ते सुद्दां साफ आसलले ताचे कांय प्रॉबलम जावंक ना आनी एसी कोच आसल्या खातीर इंजिनाचो आवाज येवंक ना आनी ट्रेन सुद्दां खूब फास्ट आसली रोकडे पावले आमी बिफोर टायम पावले सकाळीं आमचो साताचो टायमींग आसलो आमी पावले साडे संग मागीर अर्दें वर बिफोर टायम पावले ट्रेन बरी फाश्ट आसली ट्रेनीचो कांय इशू जावंक ना आनी फूल मजा येयली फूल टायम ट्रेन जर्नीन आनी हांव एवरी टायम ट्रेन जर्नी प्रिफर करता ट्रेनीन मजा येता टायम लागल्यारूय चलता मात एन्जॉयमॅण्ट जी आसता ती खरी ट्रेनिनूत आसता मजा येता